ग्रामीण क्षेत्रमे स्थानीय कृषि उद्योग सहयोगके लेल विभिन्न प्रकार शके छै जेनाकि कृषि आपूर्ति भंडार समय समय पर हुनका सबके बीज मिलै छनि संगे संगे खेती के लेल खाद मिलै छनि समय समय पर आओर हरेक गाँव पंचायत मे अपन देखियो तऽ हाट लागै छै जाहिमे कि लोक गेहूँ धान खरीद खरिदैत छथिन अपन हर किसान अपन अपन गेहूँ धान बेचऽ लए आबै छथि जेनाकि गाय सँ देखियो गाय महिष आब हर किसान अपन पाले छथि जाहिसँ हुनका अपन गोबर होइ छै गायमे महीषके ओहिसँ अपन खाना पकबै छथिन हुनका गायके गोबर यूज कऽ के या हुनकर दूध बेच कऽ अपन ओ जीवन पालन करे छथि ठेकेदारी सेवा देखल जाय तऽ बहुत सारा एहन किसान छै जे दोसर के जमीन लऽ कऽ लीज पर आओर ओ अपन खेती बारी ओहिमे करे छथिन आ ओयसँ अपन जीवन व्यापन करै छथि या कोनो बेर देखियो तऽ कोनो आर्थिक आपदा अयला पर किसान के घाटो सहल जाइ छै जेनाकि बाढ़िये आबि गेल या कोनो बेर फसल बढ़िऑं से भेबे नहि कयल ताहि सँ किसान के बहुत सारा मतलब अनाज बर्बाद भऽ जाइ छै जाहिसँ हुनका बहुत सारा हानि होइ छै